ہاں بھیا کہاں پر ہو میں نے ابھی ٹیکسی بک کری تھی نا اسی کے لیے بات کر رہا تھا اچھا تو وہاں سے کس طریقے سے پہنچو گے چوک پہ آ جاؤ نا ہاں بس یہیں سے بیٹھ کے چل دیں گے لوٹا کے ارے آپ اگر وہاں سے موڑ کے لے کے آؤ گے تو یہاں چوک تک آ جاؤ گے چوک سے ہم بیٹھ کے ڈائریکٹ نکل لیں گے ریلوے اسٹیشن کے لیے ہاں یہاں سے نکلیں گے نا آئی ٹی او سے یہ کیا نام ہے آپ کا کالے کھاں آئی ٹی او ہوتے ہوئے جی جی جی جی جی جی تو بھائی اس میں کم سے کم دیڑھ گھنٹہ جانے میں بھی لگے گا پھر آپ کو پتا ہی ہے راستے میں جام مل جاتا ہے کہیں پر بھی جی جی جی تو مجھے نکلنا ہے چار بجے اس لیے آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا جلدی آ جاتے تو بہتر رہتا ہاں پندرہ منٹ پہلے آ جاؤ پندرہ منٹ میں پہنچ جاؤں گا اسٹینڈ پہ اور آپ بھی وہاں پہ آ جاؤ پھر دونوں نکل لیں گے وہاں سے ہاں وہاں چل دیں گے نا تو تھوڑا جلدی پہنچ جائیں گے وہاں پہ یہ رہتا ہے نا اسٹیشن پہ پانچ دس منٹ پہلے پہنچ جائیں گے تو وہاں فائدہ رہتا ہے تھوڑا کبھی ٹرین لیٹ ہے سویر ہے جیسا بھی ہے تو اس سے پہلے پہنچ جانا چاہیے اس میں ہمارا فائدہ رہے گا جی جی جی جی ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں آپ آ جاؤ آپ ٹھیک ہے نا آ کے مجھے فون کر دینا اور میں وہیں پہ ہی کھڑا ہوا ملوں گا آپ کو